ہلو ارے وہ ہم کو انشورنس کروانا تھا ہیلتھ کے سلسلے میں تو آپ کے یہاں عموماً کس طرح کا کس طرح کا ہیلتھ کا انشورنس ہوتا ہے ہاں ہم کو جو ہے پانچ سال کے لیے اپنی ہیلتھ کا انشورنس کروانا ہے عموماً اس میں کیا منتھلی پڑتا ہے یا ایئرلی سالانہ ہے یا کیا نام ہے چھ مہینے والا ہے کون سا آپ کے پاس سب سے اچھا وہ ہے اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہم یہی سوچا ہے کہ اب جو ہے تھوڑا سا انکم تیرہ سے پندرہ ہزار روپئے ہے مہینے آتی ہے ہماری تنخواہ اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کم سے کم دو ہزار جو ہے دو ہزار والا انشورنس لے لیں تاکہ جو ہے ہر مہینے آسانی سے ہم کو دینے میں سہولت رہے ہوں ہاں تو وہی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے لیے اس کے لیے کیا کیا چیزیں لانی ہے اور کیا کیا کیسے کرنا ہے تو ہم سوچ رہے تھے ایک بار آپ سے ملاقات ہو جاتی تو ہم دیکھ لیتے کہ اور کیا چیزیں ہیں یا اس سے اچھی کوئی اسکیم ہو سکتی ہو تو ہم جو ہے اس کو وہ کچھ اور بھی اس طرح کا لے لیتے تو آپ کے یہاں اور بھی کوئی اسکیمیں ہیں ہاں نہیں ابھی فی الحال تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے اپنا لے لیں دو چار دس مہینے پہلے اپنا چلائیں بس اگر یہ ہم صحیح سے کر لے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بھی کرا دیں گے لیکن پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا کرا لیا جائے تو آپ ایبولیبل کب تک رہتے ہیں ہماری ایج تقریباً ففٹی ہوگی تو ہم سوچ رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ملاقات کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر شکریہ ٹھیک ٹھیک شکریہ شکریہ شکریہ تھینک یو